जियां साढ़ै ब्याह् गी बबरू बनदे कोई ब्याह् श्याह् होऐ उत्थें बबरू बनांदे चब'री गी बाल रुट्ट चाढ़दे हून बबरू बनांदे बबरू बगैरा मिट्ठे चौल राज़मा सब कुछ बनदा देसी घ्यौ बिच्च पाइयै ते साढ़े जेह्ड़े ब्याह् गी बनांदे बबरू बनांदे देसी घ्यौ पाइयै कन्नै कोई दौ न बारां तेरां दिन खलांदे घरै आह्ले बमार होई होई जंदे न